ہندوستانی برادریوں میں جہاں اردو بولی جاتی ہے صنفی اصول اور معاشرتی توقعات لوگ کے لباس پہننے کے انداز پر گہرا اثر رکھتے ہیں اردو بولنے والی آبادی کی بڑی تعداد مسلم کمیٹی سے تعلق رکھتی ہے اور یہاں روایتی اور مذہبی اقدار لباس کے معاملے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں یعنی مسلمان قوم کا کافی زیادہ مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لباس کو اختیار کرتی ہے روایت اور مذہب دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ اپنے لباس کو اخبار اختیار رکھتے ہیں تاہم ان اصولوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی بدل سکتے ہیں